हाँ बोलिए हाँ हाँ वह बोले हैं जो अथि जो है सुनिए ना पैसा नहीं बचता है पैसा नहीं बचता है तो भाड़ा जो है अगर नहीं कुछ भाड़ा जो है सो बढ़ा दीजिए और कुछ कुछ कुछ बचे हाँ तो यह है आ उआँ अथि वह जो है ना मोहम्मदपुर में जो है ना बस स्टैंड में जाते हैं वहाँ का जो है बस इस्टेंड का चार्ज बहुत लेता है हाँ हाँ इसीलिए हाँ तो इसीलिए जो है तो वहाँ पर नहीं लगाना है बेरिया में जो है बस इस्टेंड उसी में बस लगाएँगे उसमें सस्ता है हाँ हाँ तो हम हाँ हमारा भी विचार है तो समस्तीपुर में साफ सुथरा है समझें तो वहीं पर जो है सो बस को लगाया जाएगा और थोड़ा जो है देखिए थोड़ा जो है भाड़ा जो है कुछ बढ़ा देना समझें

हाँ तो इसीलिए ना कहते हैं जे समस्तीपुर में जो बस इस्टेंड है नहीं नहीं उससे कुछ कहिए जे इतना महँगाई का जवाना है वेतन बहुत कम है तो कैसे काम चलेगा नहीं कुछ बढ़ा दीजिए तो अच्छा तो सुनिए ना एक कम कीजिए ना यहाँ मुक्तेपुर में लगा देना है हाँ वहाँ पर जो है ना इस्टेन चार्ज उससे भी कम है तो वह जो हम डेली प्रतिदिन जो लगाएँगे तो वहाँ महँगा है यहाँ सस्ता है तो वही पइसा बचेगा तो एक महीना में कुछ बच ना जाएगा जिसमें दोनों आदमी का काम चलेगा यह लिए हाँ हाँ तो वही करना है जो वहाँ पर जो है ना वहाँ मुक्तापुर जो बस इस्टेंड है उसी उसी में लगाना है और सुनिए ना इस इस रूट से नहीं जाना है कल्याणपुर वाला रूट से नहीं चलना है समझें एगो शॉर्टकट रास्ता है समझें आ रूट भी बहुत बढ़िया बन गया है ईहे जो है कल्याणपुर आ मुक्तापुर में है जो है चलना है समझ गए तो इसी रूट से वह बस के ले चलेंगे ठीक होगा ना समझें